आं जों आबाद मावना जाग्रा मानसि माति आबादारिफोराथ' जोबोद जेंनायाव गोग्लैयो अखा बोथोर अखा गैयाब्ला पावार पाम्प जों गायनांगौ जायो एम्फौ एनलानि बोथोराव जों एम्फौनि थाखाय मुलि बेबहार खालामनांगौ जायो मबेबा समाव बेमार आजार जायोब्ला फार्मासिफ्राबो जगाजग लानांगौ जाहैयो आरो आथिखालनि बोथोरावथ' जिखुनु आबाद मावोब्ला बेमारा रासिन साफ्रा जालांखाबाय बेनि थाखायनो जों क्रसि बिफागजों जगाजग खामनांगौ जायो आरो बेफोरनिफ्राय जों जगाजग थिख थाब्लासो आबादखौ मोजां फिथाइ मोननो हायो बेखिनियानोसै सेयारा लायनाय बेसे गोबाव बुंनांगोनथाय आंथ' दोनसै बेखौ